मैंने ब्रेंच खरीदा था जो कि एक मॉल से खरीदा था वो बहुत ही अच्छा था जिसे वो बहुत ही मजबूत था और उसे हमें घर पर लाया और यूज़ किया जो की उस पर एक साथ वो बहुत हल्का था उस पर एक साथ एक दो तीन लोग आराम से बैठ सकते थे और उसके साथ वो हल्के था उसको कहीं भी उठा के रख सकते थे रख ला सकते थे और उससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और जो की हमें ब्रेंच लेने पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई और आने में कोई दिक्कत नहीं हुई और हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है और बेंच जो है वो अभी तक अच्छे से चलता है और अच्छे से है जिससे हमें अभी तक उसे यूज़ करने में अच्छा लगता है